हेरा फेरी कंदा आहिनि जीअं एल बी डब्ल्यू न हूंदो आहे पोइ एल बी डब्ल्यू डिक्लेयर करे छॾींदा आहिनि हिनमें छा आहे के ॾाढी अ मुश्किलु थींदी आहे खिलाड़ी खे जेको आहे ऐं परेशानी थींदियूं आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं बॉलिंग बि जेको आहे बॉलिंग करण वारा सही न कंदा आहिनि पर हुनखे माण्हू तारियूं वजाए करे एक्सेप्ट कंदा आहिनि जेको आहे त मां त ईअ चवंदो चाहींदसि खेल में जेको आहे अहिड़ी हिसाब ठाहिणु खपे ताकि खेल में काई माण्हू खे दिक़त न थिए ऐं चङी तरह खेॾी वञे ऐं उनजो पूरो जेको आहे रिसल्ट चङी तरह अचे जेको आहे उनमें जेको आहे तव्हां पूरे हिसाब सां जेको आहे हर तरफा कैमरा वैमरा लॻाए करे जेको आहे हुन जी रिकॉडिंग कयो त तव्हांखे जॾहिं बि जेको आहे काई दिक़त अचे त उनमें कैमरा में ॾिसी करे उनखे ॿुधाए सघो त तव्हां भई इहे तव्हां ग़लती कई आ्हे ऐं उनखे पतो लॻे के तव्हांजी ग़लती इहे आहे ऐं तव्हांखे पाण खे रियलाइज़ थिए की हा मां इहे ग़लती कई आहे उनमें काई दिक़त न थी हाणे माण्हू ख़ुशि थींदो